फरायनाय बिखय सोंदों आरो जेनेबा आंथ' एसे उन्दै समाव एल पि आवलाय फरायदोंमोन फरायनाया बिदिनो हायाबा मास्थारफ्रा बिरात बुयोमोन नालाय गिनानै बारा फरायनाय जायाखिसै फरायनोलाय होदोंमोन बिमा बिफाया जोंनो अख्रायैनो थांनाय जायासै ओरैनो फरायनोलाय बर' माबाखौ मोजां मोनोमोन आरो आङो फराफोरखौ मोजां मोनोमोन फरायनोलाय माने मेथ्सफोरखौ बारा बानायनो हायामोन नालाय ओंखायनो हायाबाथाय मास्थारफ्राबो बुसोगारो नालाय ओंखायनो फरायनायाव बिदिनो फास्लां फास्लिं खालामनानै थानाय जाबाय आरो बिमा बिफाया थाङिनिलाय बुयोमोन फरायनोलाय होयोमोन जोंनि अख्रायाव फरायनाय जायासै माथो खालामबावगोन लेखा फरायनाय समावलाय जोङो जेनेबा जोंबो बिसोरबायदिनो मास्थार मिसफोर माबाफोर जानो लुगैयोमोन मेडामफोर दा हनै साननाय बायदि जायासै सानस'नो हायासै उन्दै समाव दालाय फिसाफोरखौ गाव गाव फोरोंनायावलाय मोजाङै मोजां फोरोंनानै फरायनानै गिदिर मानसि अफिसारफोर माबाफोर मोनसे मोनसे खामानि मावनानै जाथों आथिङाव गसंनो हाथों होननानै सानो फरायजानोलाय लुबैयो आरो दालाय फरायदोंबो फरायनायालाय होनबाबो गावनि आथिङाव दायो दसे फरायनायबाबो आथिङाव गसंनो हाथ'वाखै आरो दा दसे